जय झूलेलाल असांजी जेका सिंधी प्यारी भाषा आहे उनखे अॼुकल्ह प्रयोग में माण्हू घटि यूस कनि था उनखे भाषा खे थोरो थोरो करे घर में ॻाल्हाइन था वरी वापसि थोरो हिंदीअ में ॻाल्हाइनि था त पंहिंजी भाषा खे जेकॾहिं सिंधीअ में असां ॻाल्हायूं त उनजे लाए तमामु सुठो आहे इन खे यू प्रयोग करण जे लाइ असांखे पंहिंजे ॿारनि सां पहिरियूं घर में पंहिंजे घोट सां ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे जेकॾहिं असां ही वॾा पंहिंजे ॿारनि सां इन भाषा में न ॻाल्हाईंदासी त उहे पंहिंजो वञी करे हिंदीअ ते ऐं इंग्लिश ते जोड़ ॾींदा त जेकॾहिं पंहिंजे सिंधी माण्हू आहियूं त सिंधी भाषा खां कहिड़ो शरम आहे असांखे असां छो न ॻाल्हाए त सघूं जेकॾहिं ॻाल्हाईंदासीं त उहा दुनिया में धीरे धीरे ॿारनि जे थ्रू पूरे दुनियां में सिंधी भाषा असांजी प्रयोग में लाइ सघूं था हिनजे करे काई शिक्षा में अॼुकल्ह जेके माइटि आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे इंग्लिश भाषा में विझनि था ठीकु आहे इंग्लिश ज़रूरी आहे पर सिंधीअ खे त न विसारियो न सिंधी पंहिंजी भाषा खे असांखे ज़रूरी आहे पंहिंजे ॿारनि खे सेखारणु न त उहे हमेशा उन इंग्लिश भाषा ते वेंदा त अॻियां हली उहे पंहिंजे ॿारनि खे बि न सेखारे सघंदा जय झूलेलाल